थोह्ड़ा मुश्कल होंदा चलो पैह्ले पैह्ले पराने लोक होंदे हे ते ओह् बाल्टी पाइयै उ'आं गै कड्ढदे होंदे हे पानी सारे उस्सी आखदे होंदे हे लज्ज पाई दी बाई हत्थ लज्ज पेई दी इस्सी पंच्ची हत्थ लज्ज पेई दी ओह्दे कन्नै पानी कड्ढदे होंदे हे हून अज्जकल ते हून मोटरां लग्गी दियां हून ते बड़ा आसान ऐ पानी कड्ढना पाई पाई मोटर फिट्ट कीती ते सुच्च आन कीता ते पानी अपने आप आई जंदा हून इन्ना मुशकल कोई निं ऐ हर चीज जेह्ड़ी आसान होई दी ऐ करने आस्तै